हेलो सर मुझे ओला से और गैब से गाड़ी बुक करनी है मैं मेरी फैमिली और मैं घूमने का प्लान बना रहा हूँ इसीलिए मुझे गाड़ी एक गाड़ी बुक करनी है मुझे आठ सीटर गाड़ी बुक करनी है और उसका किराया कितना किलोमीटर लि पड़ती है किलोमीटर लेते हो चार्ज वह मुझे आप बताइए और मैं अभी गाड़ी उधार मतलब बुक करा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं है और मैं आने के बाद मैं आपको पैसा पे कर दूँगा